जेल्लै अ'ऊं नि'क्की होंदी ही नी पढ़दी ही स्कूल अठमीं अठमीं पढ़दी ही मिगी मम्मी ने स्कूल भेजना ते में स्कूल जाना ते आनियै में केह् करना कताबां छंडनियां बस्ता छंड्डी ना वर्दी खो'ल्लियै ते फटाफट नै लीरां लैनियां नि'क्की नि'क्कियां ते कटने बेही जाना कट्टियै ओह् में फिर नि'क्के नि'क्के फ्रॉकू बनाने पज़ामू बनाने अपने चाचे दी कुड़ी हा इक नि'क्की जेही उसी लोआने ओह् सीऽ सीऽ में कपड़े उ'ऐ जेह्ड़े पराने कपड़े होंदे हे ना पैह्लें कु'त्थें थ्होंदे हे गरीबी ही कु'त्थें थ्होंदे हे सूट मतलब नमें भाई सीह्ने नि'क्के नि'क्के बनाने ओह् सीह्ने ओह् सीयै फ्ही में उसी लोआने फिर मिगी इ'यां बड़ा शौंक होया कपड़े सीह्ने दा कपड़े सींदी ही फ्ही म्हाराज जेल्लै दसमीं पुज्जी मम्मी ने निक्खरदे रौह्ना आखना तूं कुड़ियै पढ़नी निं कुतै शैल घर निं थ्होना तुगी अच्छा में केह् कीता फिर में जेल्लै दसमीं पुज्जी मेरा ब्याह् होइया मेरा ब्याह् ग्रांऽ बिच होया ग्रांऽ बिच होया उ'त्थें बी में इ'यां किश मिगी शैल निं लग्गा ओह् ग्रांऽ मेरा मन नेईं हा लगदा उ'त्थें उ'त्थें बी में कपड़े सीह्ने मेरा मन हा में कपड़े सीह्ने न कपड़े सीयै फिर में उ'त्थें लोकें गी सीयै देने अपनी सस्सू ई बी सीयै देने अपनी ननानू ई ननान दी कुड़ी ही इक नि'क्की जेही उसी सीयै लोआने लोआने फिर में फिर अ'ऊं उ'त्थुं उठी आई ख'ल्लै रौह्न लग्गी उ'त्थें आनियै में कराए पर कमरा लेआ गरीबी तंगी ही थोह्ड़ी कराए पर कमरा लेआ ते अ'ऊं उ'त्थें अ'ऊं तरपाइयां लग्गी करन तरपाइयां करदी ही ते फिर उ'त्थें मिगी पंज रपेऽ थ्होंदे हे तरपाई करने दे तरपाई करने दे मिगी पंज रपेऽ थ्होने फ्ही में तरपाई करने दे पंज रपेऽ थ्होने में बल्लें बल्लें तरपाइयां फ्ही मिगी दस रपेऽ थ्होने दस्सें दे फ्ही मिगी बीह् थ्होए अच्छा बीहें दे फ्ही मिगी में फ्ही सलवारां सीह्ना शुरू कीत्तियां जाच सिक्खी सलवारां सीह्ना सलवारियें दे मिगी बीह् थ्होने फ्ही मिगी पंज्जी थ्होए पंज्जियें दे फ्ही मिगी त्रीह् थ्होए त्रियें दे फ्ही में अपने सूट सीह्ना शुरू कीते में आखेआ हून में अपने सूट सीह्ने भी में सूट सीह्ने में सौ रपेआ सेआई लैनी सौ रपेआ सेआई लेइयै ते में सूट सीह्ने सौ रपेआ सेआई लैनी हून अ'ऊं सब किश सीऽ लैन्नी साड़ियां बी स्टिच करी लैन्नी ब्लाउज बी बनाई लैन्नी पलाज़ो फ्लेर सब किश बनाइयै ते हून अ'ऊं ऑनलाइन बी भेजनी सूट सीयै सुटें दा मिगी जेह्ड़ा कपड़े सीह्ने दा मिगी बड़ा चाऽ हा चढ़े दा ते दिक्खो फिर मिगी जिस गल्ला दा नेईं पता लग्गै नी ते अ'ऊं फोना बिच ओह् आखदे नी जेह्ड़ा किश होंदा यूट्यूब ओह् दिक्खियै ते उ'त्थें दिक्खी लैन्नी ते ओह् फिर अ'ऊं कट्टियै सीऽ लैन्नी आपूं गै कपड़े सीऽ सीऽ में अपने घरे आह्ले गी बी थोह्ड़ी मदद करनी घर अपना खर्चा पानी लून तेल बी चलानी होनी कुदै जागतें ई किश चाहिदा अज्ज में बिस्कुट लैने अज्ज में पेन लैने अज्ज में कॉपी लैनी ते फ्ही में पैसे अपने जेह्ड़े जोड़े दे होंदे ओह् अ'ऊं ओह्दे बिचा उसी अ'ऊं दिन्नी ते अज्ज अ'ऊं सेआई लोकें गी बी लैन्नी लोग बी दिंदे मिगी कपड़े सीह्ने ई हून में डेढ़ सौ रपेआ दो सौ रपेआ जेह्ड़ा अ'ऊं लोकें कोला लैन्नी बिच कोई गरीब लोग बी होंदे ऐनी गरीबें दी बी थोह्ड़ी मदद होई जंदी चलो भाई अज्ज कल दकाने आह्ले न जेह्ड़े टेलर न ओह् बड़े बड़े पैसे लैंदे ओह् बड़े बड़े लैंदे आखदे पंज सौ रपेआ जां चार सौ रपेआ गै लैना इ'यां घट्ट नेईं होंदा फ्ही केह् करना असें गरीब लोग आं ते कपड़े सीह्ने दा मिगी शौक हा मेरे घरै आह्ले दी दकान ही फ्ही में दकाना पर बी कम्म करानी में रातीं आनियै ओह्दे कन्नै अपने कपड़े बी सीह्नी कपड़े सीयै ते अपना चलो थोह्ड़ा मता कन्नै मन लगदा रौहंदा अपना टैम निकली दा कन्नै अपना थोह्ड़ा खर्चा निकली दा ऐनी हां फिर कपड़े सीऽ सीऽ मिगी शौंक बड़ा कपड़े सीह्ने दा केईं बारी मेरी लड़ाई बी होई जंदी मेरे अपने घरे आह्ले कन्नै आखदा नेईं सीह्ने कपड़े अ'ऊं आखनी में सीह्ने फ्ही मिगी आखदा नेईं सीह्ने अ'ऊं आखनी में सीह्ने कपड़े ते अज्ज अ'ऊं घर गै सीह्नी चलो मेरी इक खोआइश ऐ नि'क्की जेही भाई अपनी में इक नि'क्की जेही दकान बनानी आं दकान बनाइयै फिर में ओह्दे बिच दकाना पर कम्म करना अपनी र ते कपड़े सीयै शैल शैल फ्रॉकां में अपनी भैनें ई कुड़ियें ई लोआई दियां अपने चाचे दी कुड़ियें ई चाचे दे सूट भरजाइयें दे सारें दे सीह्ते दे इ'यै किश आंदा होर केह् करना होर कोई कम्म रुट्टी बनानी घर अपना कम्म करना सारे कम्म करियै फ्ही कपड़े सीह्ने ते रातीं केईं बारी सौने ई बारां बज्जी जाने केईं बारी जारां बज्जी जाने फ्ही सबेल्ला चार बजे उठी होना उट्ठियै ते फिर सारा कम्म करी कुरियै ते दस्स बजे परतियै बेही जाना मशीन लेइयै कपड़े सीह्ने ई बड़ा चाऽ ऐ कपड़े सीह्ने दा ते हून अ'ऊं जेह्ड़े ऑनलाइन बी कपड़े जेह्ड़े सीयै भेजी ना